बर' रावा मोनसे राफोद राव होननानै आं सानो जे समनिफ्राय बर' रावजों सोलोंथाया जाबोदों बे समनिफ्रायनो बर' रावा राफोद राव महरै नुजाथिदों बिनि थाखायनो बर' रावखौ राफोदजों रुजुनायाव जेबो गोरोन्थि गैया होननानै आं सानो